हेलौ राकेस आं नोंथांनि द'खाननिफ्राय मोनसे पिज्जा अनलाइन खालामदोंमोन बेनिफ्राय बे पिज्जाया दा रिजेक्ट फैदों जाजाया नोंथाङा आंनो बे पिज्जाखौ गोदान हरफिननो हागोन नामा आं जानो होननानै नायदोंमोन नाथाय बे जिनिसआ जाजानाय जिनिस नंला गाज्रि जाजोबनानै गेब्रुलाजोबबाय आलाय सिलाय जाजोबबाय जास्ट पेकिंआवल' ओरैनो मोजां नुयो बिनिफ्राय सिंआव गाज्रि जाजोबनाय नोंथाङा आंनो बे पिज्जाखौ हायोब्ला गोदानै हरफिन